مجھے پرانے گانے گانا پسند ہیں کیوںکہ پرانے گانے بہت اچھے ہوتے ہیں پرانے گانے سننے سے دل خوش ہو جاتا ہے پرانے گانوں میں سادگی ہوتی ہے پرانے گانوں کو گھر والوں کے سامنے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور سب سے اہم پرانے گانے اچھائی کو بھی بڑھاتے ہیں جیسے محمد رفیع کے کے گانے لتا منگیشکر کے گانے وغیرہ وغیرہ اور مکیش کمار اور کشور کمار کے گانے بھی